हैलो बस ठीक तुस सनाओ हां फोन कीता हा कम्म गै ऐ हा में तुसें ई सनान हा जेह्ड़ी में तुं'दे कोला ओह् लेतियां मच्छियां लेतियां कोई दो चार दिन पैह्लें ते ओह् बड़ियां इ'यां खराब हियां इ'यां ओह्दे चा ना स्मैल्ल आवा दी ही तुसें मिगी परानियां दित्तियां हियां पाइयै नेईं नेईं ओह् परानियां हियां इन्नी स्मैल्ल आवा दी ही शुकर करो अल्ली में बनाइयै बच्चें ई निं खलाइयां अगर खलांदे ते इ'यां इक्क ते पैसे खर्चे समान ओह् मच्छियां आंदियां ते कन्नै बच्चे बमार होई जाने हे ते ओह्दा कोई फायदा हा आहो तो में तुं'दे कोला लेनी आं मिगी पता तुस ताज़ी ताज़ी पांदे ते में तुं'दे कोला तां लेनी होन्नी आं ते अज्ज तुसें इ'यां पाइयां ते में तां पुच्छनी आं भला कनेही तुसें कोई परानियां पाई दित्तियां हां चलो कोई गल्ल निं मी इ'यां तुसेंगी सना नी आं कि भई गलती कन्नै तुसें पाई ओड़ी होऐ ते अगली बारी कोला ध्यान रक्खेओ में बी ध्यान देगी ते तुस बी ध्यान दिक्खयै पाएओ ठीक ऐ जी